एह् जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ एह् साढ़े ग्राएं च शैह्रें च बड़े इ'यां शैल तरीके कन्नै बोल्ली जंदी ऐ ते जेल्लै एह् डोगरी भाशा जेल्लै बंदा कोई बोलदा ऐ ते डोगरी भाशा इ'यां लोक आखदे न कि खंड मिट्ठे लोक डोगरे एह् तां साढ़े डोगरें च एह् बोल्ली जंदी ऐ कि एह् इक जेल्लै ओह् अपने शब्द अपनी डोगरियै च जिल्लै गल्ल करदे ते इ'यां लगदा ऐ कि कोई मिट्ठी वाणी मिट्ठी वाणी च गल्ल करा दे ऐ ते इस प्रकार एह् साढ़े सारे साम्बै अपने एह्दे च जम्मू कश्मीर च बड़े इ'यां बड़े प्यार कन्नै बोल्ली जंदी ऐ एह् भाशा अस बी इस भाशा गी बोह्त प्यार करने आं क्योंकि साढ़े एह् अपनी मात्तर भाशा ऐ साढ़ी एह् ते अस बोह्त ज्यादा इसी ओह्दे कन्नै शैल तरीके कन्नै इसी बोलने होन्ने सुनने होन्ने होर सारे क्षेत्र च जिन्ने बी ऐ अपने जम्मू कश्मीर च जित्थै बी अपना एह् डोगरी दा प्रवास ऐ उत्थै बड़े शैल तरीके कन्नै बोल्ली जांदी ऐ होर अस बी इसी डोगरी गी बड़े शैल तरीके कन्नै बोलने होन्ने सुनने होन्ने समझने होन्ने होर अपने बच्चें गी सखाने होन्ने होर अपने आने आह्ली पीढ़ी गी सनाने होन्ने कि डोगरी भाशा दा एह् ऐ डोगरी भाशा दा एह् एह् एह्दा म्हत्तव ऐ ते इत्थै पुज्जी दी डोगरी भाशा ते असें इसी होर उप्पर लेइयै जाना एह् अस अपने शब्द थोआढ़े अग्गें एह् रक्खै ने ते अस इस भाशा कन्नै बोह्त प्यार करने होन्ने होर एह् सारे जम्मू कश्मीर दे बिच्च इक बड़े इ'यां शैल तरीके कन्नै बोल्ली जांदी ऐ ओह् जेह्ड़ी प्यार कन्नै जेह्ड़ी समझ आई जंदी ते कन्नै एह् बोल्ली जांदी ऐ